ہیلو سر سر میں نے اپنی فصل کے لیے فصل بیما کی درخواست جمع کرائی تھی جو کہ آج اس کا نوٹیپھیکیشن آیا ہے میں نے اسّی ہزار اپنی فصل کو ٹھیک کرنے کے لیے تھے کیونکہ موسم ہمارے یہاں بہت خراب ہو رہا ہے تو اس لیے میں نے اسّی ہزار لیے تھے جو کہ آج میرے پاس اس کی نوٹیفیغیشن آئی ہے میں نے مجھے اس میں مجھے اس میں پاس ورڈ اور میل دی گئی تھی جو کہ میں نے اس کو ڈال کر اس ایپلیکیشن میں ڈال کر اس کو لاگ ان کیا وہ لاگ ان تو ہو گئی اور میری جو پس رکویسٹو تھی وہ اکسیپٹ ہو گئی ہے پر سر ابھی تک میرے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے ہیں آپ ایک بار دیکھ سکتے ہیں کہ پیسے ابھی میر میرے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں آئے اور میری فصل بیما درخواست ایکسیپٹ بھی ہو گئی ہے